हमरा बेसी लोक लेल खेनाइ बनबैमे बहुत मजा अबैए जखन लोक बहुत रहै तऽ होइ छै ओइमे जे की बहुत तरहके चीज बनाउ तऽ मोन लगै छै लेकिन कखनो काल एहन एहन अथी सब रहतथि पाहुन परख सब औतथि जिनकर टाइम ओ मतलब ई नहि देखथिन जे एते लोक छै या की छै ओ टाइम देखैत रहितथि तऽ ओइमे होइ छै की टाइम देखलासँ बड़ परेशानी छै से तऽ होइ छै जल्दी जल्दी बनाउ जल्दी जल्दी बनबै लए हम की करै छी तऽ हमरा लकड़ीवला चूल्हा बेसी आसान लगैए लकड़ीवला चूल्हापर काफी समयके बचत होइ छै आओर खेनाइ सेहो नीक बनि जाइ छै तऽ हम लकड़ीवला चूल्हापर खेनाइ बनबै छी जाबे तक ओमहर एकटा अथी हैत दोसर चूल्हा जरा दियौ तऽ ओइमे टाइमके काफी बचत होइ छै आओर इहो होइ छै जेकि अहाँके कोनो प्रकारके ओइमे डर नहि रहत जेना गैसवला मे होइ छै जेकि अगर कोनो छोट बच्चा अछि तऽ ओ लगमे आबि जायत तऽ दिक्कत होइ छै जे कही ओ पाइप छू देलक अथी कयलक ई सब तरहक बात नहि होइ छै आओर मोनो लगै छै जे बेसी गोटा छी तऽ चलू अङ्गनामे दियै चूल्हा आओर बैसै जाइ जाउ सब गपो होइ छै काजो होइ छै सब तरहक तहन ओइमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै